हमारे ग्रामीण समुदाय की संस्कृति में नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ लोक नृत्य का बहुत ही आनंद लेते कुछ भी त्यौहार शादी विवाह होते हैं तो हमारे यहाँ विशेष कर के ढोल थाली बजाए जाते हैं और सभी महिलाएँ और पुरुष ढोल थाली पर ही नृत्य करते हैं तेराह थाली और ऐसे कुछ नृत्य किए जाते हैं ढोल थाली पर घूमर का किया जाता तो ये हमारे ग्रामीण समुदाय के विषेश संस्कृती में शामिल है नृत्य तो और ढोल थाली का तो विशेष ही लगभग सभी उम्र के लोग ढोल थाली नृत्य का आनंद लेते हैं बूढ़े बच्चे महिलाएँ पुरुष और शुरु से ये है तो मतलब ये हमारे समाज ग्रामीण समाज का शुरु से चला आ रहा है पुराने समय से तो सभी इसी में मतलब एक दम होशियार है और सब को ये चीज़ आती है ये नृत्य आते हैं